हें उलयता न्हू सांताच उलयता न्हू आ म्हाका न्हू क्रिसमसाच्या खातीर स्विड्साची ओदो ऑर्डर दिवपाची आसली पय म्हाका न्हू दोदल जाय भिगुका जाय आसलें मागीर न्युऱ्यो ते सान्नां जाय आहली थोड्यो तशें यें हांव किदें म्हणटा तें आमचें हॅलो आयको येता कुकूल जाय कडे कुकूल जाय आसलें आनी कसल्यो चीक चोकऱ्यो आ न्यू देव म्हाका मिक्स मेळटल्यो केल्यार ऑर्डर दिल्यार आनी होय कोरमुल्यो बरो तुमी आ ओके ओके किद्याक न्हू म्हाका हें नू सगळ्यांक पार्सल दिवपाचें आसलेलें म्हाज्या सोयऱ्यांक बीन तुमी हय तुमी पॅक करून दितले आमकां हय हय हय चलता चलता म्हणून तितून थोडेशे चॉकलेटी बीन तुमकां घालच्यो पडटल्यो म्हणजे हांव सांगता तुमकां कसल्यो चॉकलेटी त्यो मागीर तुमी तशें घालात ऑय आं आं ओके ओके कितें कप केक्स कांय वेस्ट तें स्लायस केक्स आं ओके ओके ओके आ बरें मात्शें व्हडलो घेता अशें एक सुमार पाव पाव किलो न्हू सगळें घालतलीं कादो लाग घाल तुमी तेंकां बीन अशें सिल्ड पॅक करून घालना मातशें एल्युमिनीयम फॉयलान बीन आयकता हॅलो आं बॉक्स न्हू म्हाका सगळें एक पन्नाशेक जाय

आं ओके ओके जाण बरें आ म्हाका जाल्यार तुमी काडटा मेळोन पांचशी रुपया पर बॉक्स बी हा ओके ओके ऑर्डर घेता न्हू म्हाजी दोन एक एक पाव पाव किलो न्हू बिभिंका घाल घाल जाता घाल मागीर दोन दोन नेवऱ्यो घाल रव्याच्यो आनी हेज्यो पिटाच्यो आनी कप केक तुमी करा मात्शी कॅरट नाका सायक सांगा थोडे फूल फुले करा आनी थोडे मागीर हे करा तें किदें म्हणटा आं सान्नां दोन दोन घाल हय जाले इतलेंत आ ये न्हू म्हाका एक क्रिस्मसाचे आदले आसा जाय म्हाका आतां ना ना मोर्निंग नाय मोर्निंग नाल्या इवनींगूय चलता म्हाका मोर्नींग इवनींग केन्नाय बीन किदें बेगीन पिड्ड्या जावपाक जायना होय ओके ओके ओके किदें एडवान्स बीन बे करपाचो कितले जातले बीन तुमार इतले दिवपाचे आ आ बरें ओके ओके बरें थँक्यू